हा मां समाचारु त ॾिसंदी आहियां टी वी में जॾहिं टी वी खोलंदी आहियां त सभिनिनि खां पहिरीं मां समाचार जो ही चैनल खोलंदी आहियां त कॾहिं कॾहिं हिन में वाद विवाद मां ॾिसंदी आहियां ऐं हिकु ॿ जेका नाला मूंखे याद आहिनि ऐंकर जा हू आहिनि श्वेता सिंग ऐं मोनिका देयोल त इन्हनि जा नाल इन्हनि खे मां इन्हनि जा वाद विवाद मां ॾिसंदी आहियां घणा केॾी महिल त ॾाढा इंट्र्स्टिंग हूंदा आहिनि मूंखे वणंदा बि आहिनि सुठा लॻंदा आहिनि कि इंट्र्स्टिंग जो टाइम बि पास थिए पियो बॉर बि थींदी आहियां त त लॻंदो आहे कि हलु थोरोसो वेई करे ॾिसां टाइम पास करा लेकिनि ठीकु आहे कॾहिं कॾहिं त छा थींदो आहे कि ॾाढो सुठो हूंदो आहे इन्हनि जो पोइ कॾहिं कॾहिं लेकिनि सुठो न बि हूंदो आहे बॉरिंग लॻंदो आहे पोइ वरी मूंखे न वणंदो आहे ॾिसण छोकी ॾिसो हर समाचारु मतलबु पोइ वरी मां छा कंदी आहियां कि नथो वणे वाद विवाद त हल ॿियो खणी चैनल हणी हलाया त हुन ते कोई वाद विवाद ॾिसंदी आहियां ॿिएं कंहिंजा वाद विवाद त सुठो लॻंदो आहे टाइम बि पास थिए थो ॿुधण बि लॻे थो कि चलो थोरोसो दुनिया जी ख़बर हुजणु खपे छोकी घणो करे हिन वाद विवादनि में छा थींदो आहे कि जेको हुन टाइम ते हली रहंदो आहे हुनजे बारे में ई उहो हुते डिसकशन थींदा रहंदा आहिनि हुन खे ई हुन ॻाल्हियुनि खे हू ॿुधाईंदा रहंदा आहिनि ऐं पोइ हिन सां छा थींदो आहे न थोरोसो असांजी बि वधे थी हिन में कि हा असांखे ख़बर आहे दुनियादारी जी असांखे ख़बर आहे हिन बारे में छोकी वाद विवाद ॾिसूं था त थोरो हुन में माण्हुनि जी ख़बरूं असांखे नज़र अचनि थियूं